मां थोरा ॾींहं पहिरियों हिकु मोबाइल वरितो हुओ जंहिजो नालो विवो वाये एटी थ्री आहे ॿिए कंपनी जे कंपेयर में उहो फोन जाम सुठो आहे सस्तो आहे हुन जी रेंज हिकु सौ अठावीह जीबी आहे हुन सां गॾु मूंखे हिकु चार्जर ऐं हिकु ऐंसरी बि मिली हुई हुन ॿिन्हनि जी क्वालिटी बि जाम सुठी हुई इहो फोन मुंहिंजी डेली लाइफ लाइ जाम सुटेबल हुओ हिन में घड़ी घड़ी हैंग थियण जी प्रॉब्लम बि न पई अचे मुंहिंजी रूटीन लाइफ लाइ इहो फोन हिकदमु जाम सुठो हुओ हुन ते मां पंहिंजा शोस मूवी ड्रामा गेम आसानी सां खेॾी ऐं ॾिसी सघां पई हुन जी कैमरा क्वालिटी बि जाम सुठी हुई जंहिंमें मां फोटो हिकदमु सुठा पिया अचनि हुन जी बैटरी बि हिकदमु सुठी ऐं चार्जेबल आहे जें बैटरी हिकु भेरा चार्ज करण खां पोइ मूंखे घड़ी घड़ी हुन खे चार्ज करण जी ज़रूरत पवंदी न हुई